ग्रामीण शहरी शिक्षा पद्धति पर हमारा यह सुझाव है कि ग्रामीण जो लड़के हैं उनको भी शहरी सिटी के जैसे स्कूल की सुविधा है वैसी सुविधा प्रदान करनी चाहिए जैस कि वहाँ पर इस्मार्ट क्लासेज होना चाहिए प्रोजेक्टर पर जोकि इस्मार्ट क्लासेज होती हैं स्मार्ट स स्मार्ट क्लासेज के माध्यम से बच्चे काफी ज़्यादा पढ़ाई में प्रोत्साहित होते हैं और चित्रों के माध्ययम से उनको ज़्यादा जल्दी याद करने में समझने में उनको मदद मिलती है जिससे कि बच्चे काफी बढिया और इंटेलिजेंट होने लगते हैं पढ़ाई में भी उनको समझाने कि कोशिश काफी अच्छी हो जाती है अब हर ग्रामीण स्कूलों में एक कंपूटर का सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे कि बच्चों को बेसिक कम्पुटर का नॉलेज हो इस नॉलेज के कारण ही बच्चे अपनी पढ़ाई में काफी एक्टिव तो होते ही हैं कंपूटर चलाने में भी आज कल एक्टिव होना चाहिए क्योंकि बेसिक कम्पूटर हर जगह ज़रूरत पड़ती है बेसिक कम्पुटर से बच्चे डॉक्यूमेंट बनाना रिज़्यूम बनाना एम एस वर्ड में लेटर बनाना पावरपॉइंट में प्रेजेंटशन बनाना एनीमेशन विडिओ बनाना फिर एम एस पेन्ट में में ड्रॉइंग बनाना ये सब संबंधित कार्य कर सकते हैं इंटरनेट के के बारे में जान सकते हैं इंटरनेट को समझ सकते हैं मेल कैसे करते हैं मेल करना सीख सकते हैं मेल करने से बच्चों को काफी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी इंटरनेट के माध्यम से बच्चे काफी कुछ सीख सकते हैं अपना कोई भी क्वेश्चन इंटरनेट पर रखने से बच्चों को जल्दी उसका उत्तर मिल जाता है इंटरनेट पर अल अलग भाषाएं सीख सकते हैं